लिखण जी मुंहिंजी रोज़ाना त का आदति कोने पर हा कॾहिं कॾहिं लिखंदी ज़रूरु आहियां ख़ासि करे मूंखे हिंदी कविताऊं लिखण जो शौक़ु आहे ऐं हिंदी कविताउनि जो हिक बेनल लकवा में ग्रुप आहे जेको जुदा जुदा मुल्कनि में हलंदो आहे त उन्हनि जी हर महीने गॾिजाणी थींदी आहे जंहिं में असां पंहिंजी हिक ह नई कविता हर दफ़े पढ़ंदा आहियूं त हर महीने उहा कविता त लिखंदी आहियां तंहिं खां सवाइ का बि ॻाल्हि जे कर दिलि खे छुई वञे त हुनजे बारे में नंढी स्क्रिप्ट या कुझु क कुझु लाइनूं ज़रूरु लिखंदी आहियां त हिन तरह सां रोज़ाना आदति न सही पर मां लिखंदी ज़रूरु आहियां ऐं वक़्ति बसि वक़्ति बि वक़्ति लिखंदी रहंदी आहियां